आमतौर पे जब हम अपनी आरामदायक कहीं योजना बनाते हैं जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं कहीं गार्डन वगैरह या कहीं मंदिर जाना हो तो जाते हैं तो वहाँ हमको बहुत सी अच्छी सी फीलिंग होती है क्योंकि घूमना इंसान को अच्छा बात है और घूमते हैं उसमें हमको बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है बैठने में मतलब कि उसमें ये हो जाता है ना की जो जैसे की मान के चलिए कि कोई भी इंसान है और उसको थोड़ा देर के लिए बोले घूमने के लिए तो वो थोड़ा खुशी हो जाता है कम ही कम से कम घूम तो लेंगे ना इसके लिए बहुत ही बहुत ही ज़्यादा यात्रा को संपन्न बनाता है जैसे कि कहीं हम मंदिर गए घूमने के लिए वहाँ पे जाने के बाद शांति माहौल शांति गुण वगैरह शांतिधर्म से रहते हैं और वहाँ पे जाने के बाद बहुत सी ऐसी फीलिंग आती है बहुत सारे इंसान को देखते हैं समझते हैं कि यहाँ के कलचर कैसा है यहाँ कैसे बिलॉन्ग किया जाता है किस तरीके से रहा जाता है और मंदिर जाते हैं तभी तो हम वहाँ पे कुछ देर के लिए जैसे कि कोई भी ध्यान किसी के ध्यान लगाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा योजना को संपन्न बनाते हैं और अपनी यात्रा को सफल करते हैं घूम कर के और इंसान को यात्रा करना अच्छी बात है लेकिन टाइम से कभी भी बे टाइम के नहीं कभी भी कोई चीज सोच समझ के करना चाहिए कितना इंसान होता है बिना से ही कर लेते हैं जो कि उसको प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और वो आरामदायक चीज नहीं होता इसके लिए कभी भी कुछ करें तो कुछ प्लान करके करें अगर आप प्लान करके करते हैं तो वो बहुत सी ज़्यादा चीज अच्छी होती है क्योंकि हम अगर प्लान करते हैं कहीं जाने के लिए दो आदमी जाते हैं साथ में तो अलग फीलिंग होती है अलग आरामदायक चीज़ है और उसमें करना चाहिए इंसान को ही सभी इंसान के साथ जाने चाहिए सभी इंसान के सोच विचार के साथ कुछ काम करना चाहिए और काम अगर करते हो तो अगर हम काम हमारा सफल हो गया तो उसमें बहुत सी आनंद मिलती है वह कम से कम यह काम किया तो कम से कम सफल तो हो गया ना इसके लिए इंसान को कभी भी कुछ करना चाहिए तो सोच समझ के करना चाहिए और कहीं भी जाते हैं तो हम कहीं भी जाते हैं उससे पहले हम सोचते हैं कि वहाँ जाना हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं योजना हमारी सफल होगी या नहीं होगा अगर हमको योजना सफल करना होता है तो पहले कुछ उसके बारे में सोचते हैं फिर जाके हम उस पे काम करते हैं सर्च करते हैं कि हाँ जाने के बाद वहाँ ठीक तो होगा ना कि नहीं होगा अगर हो जाता है तो कुछ आरामदायक होती है कुछ हमें आनंद मिलती है हाँ कम से कम एक काम किया तो कम से कम सफल तो हो गया ना